میں سفر کا شوقین ہوں اور مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ میں سفر کے لیے کہاں جانا پسند کرتا ہوں تو میرا جواب ہمیشہ پہاڑوں اور جنگلات ہوگا مجھے ماؤنٹینس اور فارسٹ کا نیچرل سکون ٹھنڈی ہوا کھلا آسمان بہت پسند ہے برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ سورج کا ڈھلنا اور شام کے وقت کا سناٹا میرا دل جیت لیتا ہے جب بھی میں کسی ایسی جگہ پر جاتا ہوں تو مجھے اپنے آپ سے ملنے کا موقع ملتا ہے میں کبھی کبھی تاریخی مقامات کا بھی سفر کرتا ہوں جیسے پرانے قلعے محل اور وراثت سے جڑی جگہیں ایسے مقامات ہمیں صرف دیکھنے کا مزہ نہیں دیتے بلکہ ہمیں اپنے اتہاس اور تہذیب سے جوڑتے ہیں میں یہ جگہ اس لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم کس تہذیب کا حصہ ہیں مجھے سمندر بھی بہت پسند ہے لیکن اتنا نہیں جتنے پہاڑ سمندر کے کنارے چلنا لہروں کی آواز سننا اور سورج کا ابھرنا یا ڈھلنا دیکھنا بھی ایک ال ہی تجربہ ہوتا ہے میں کبھی کبھی ریلیجیس جگہوں کا بھی سفر کرتا ہوں جیسے مندر درگاہ گرودوارا جہاں ایک روحانی سکون ملتا ہے اور رشتےہ داروں کے یہاں جانا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن اگر چھٹی ہو تو میں زیادہ تر نیچر والی جگہوں پر جانا پریفر کرتا ہوں آخر میں میرے لیے سفر صرف جگہ بدلنے کا نام نہیں بلکہ اپنے آپ کو نئی سوچ اور تسلی دینے کا ذریعہ ہے